शाळेंत आमी चित्रकला ही चित्रकला टिचरा कडल्यान शिकलीं तातूंत कागदांचेर चित्रां काडप निसर्ग चित्रां काडप अशें पद्दतीचीं शिकलीं शाळेंत आमचो टिचर हो ह्या बद्दल भरपूर सराव करून घेतालो आनी चित्रकलेच्या परिक्षांक सुद्दां आमकां बसयतालो महाराष्ट्राच्यो अश्यो चित्रकलेच्यो परिक्षा जाताल्यो आनी त्या मुळे तो अनुभव जो आसा अणभव जो आमचो आसा चित्रकलेचो तो अशे परिक्षेच्या माध्यमांतल्यान वाडलो